भ्रष्टाचार में अञा थोरी असांखे तकलीफ़ थी आहे पुलिस स्टेशन में असां कॾहिं विया न आहियूं असांजी इएं कॾहिं केस ॿेस जी कोइ तकलीफ़ न थी आहे बाक़ी पंचायती आहिनि इहे त असांखे मदद ई कंदा आहिनि वेचारा कहिड़ा बि आहिनि जय बाबा वारा आहिनि टेऊंराम वारा आहिनि सभई असांखे दया कंदा आहिनि हेल्पर कंदा आहिनि भाई दुख सुख में भाई असांखे कॾहिं कुझु बि चऊं असांखे भाई तकलीफ़ आहे असां खे हीअं आहे पोइ असांखे हेल्प कंदा आहिनि ऐं बाक़ी असांखे हुन पुलिसनि जी असां खे कॾहिं मदद न घुरी आहे ऐं असां भाई हिन पंचायत जी असां उन्हनि जी आहियूं आभारु सतनाम साखी